शिक्षा रोजगार आ आओर सामाजिक ई स्थितिके दृष्टि से पूर्णियामे महिलाके सामने बहुत मुख्य चुनौती है रातिके टाइममे महिला जल्दी रातिके टाइममे बाहर नहि निकलए हइ लड़की लोग रातिमे क्लास नहि कर सकए हइ यहाँपे बहुत प्रॉब्लम है लड़की लोग जल्दी रातमे बाहर नहि निकलए हइ कि काहेकि डर से यहाँपे जो लड़का कर सकए है ओ लड़की नहि कर सकए है यहाँपे लड़का लड़कीमे बहुत भेद भाव है यहाँ मतलब सिलाइके मामलेमे लड़की लोग यहाँपे अच्छा सिलाइ कर सकए है लेकिन उतना यहाँपे इम्पोर्टेन्स नहि दे देल जाए है यहाँपे यहाँपे बहुत लड़की लोगके रातिके टाइममे बहुत प्रॉब्लम भी होए हइ यहाँपे लड़की लोगके साथ छिना छोड़ी भी हो जाए हइ कभी कभी रातिके टाइममे बहुत कोइ किछु बात हो जाए है लड़की लोगके साथ यहाँपे लेकिन फिरभी लड़की लोग अपन अपना आपके दम पे बहुत किछु कर रहलखिन हँ पूर्णियामे